गामियारि आबाद मावनायाव गोरों मावथि नागिरनाय आरो हमथानायनि जेंनाफोरानो जादों गामियारि आबाद मावनायाव जेरै माइ एबा फाथो गायनोब्लाबो दुब्लिफोराव हाल एवनानै हाल एवनांगौ खारायनांगौ सामार होनांगौ आरो होनब्लासो माइखौ गायनो हागोन आरो आलि खोनाय आलि दाननाय बायदिफोरखौ मावनानैसो जोङो आबादखौ मावनो हायो नङाब्लाथ' आरो बैफोरखौ गुबै हमथानायनि जेंनायानो जाहैबाय बबेबा खामानिखौ मावनो रोङाब्ला बैफोरखौ गावनो गाव जेनेबा गोसोखौ हमथाना लानाय जायो आरो बेफोरखौबो रोङोब्ला बेफोरखौ सोंनानै एबा गोरों सुबुंफोरनिफ्राय आइडिया एबा खान्थिफोरखौ लानानै मावनो हायो आरो जेरै बोरै मावो माइ आबादखौ फाथो आबादफोरखौ बोरै मावो बेफोरबायदि सोंनानै लानांगौ आरो होनब्लासो बैफोरबायदि आबादखौ मावनो हागोन आरो जेरै माइ गायखांनाय आरिखांनानै जेनेबा माइआव मा भिटामिन सारनानै माइखौ मोजां जाहोयो एबा एम्फौ थैनाय एम्फौफोर माइ जानायाव बै एम्फौफोरखौ फोथैनो एबा होखारनो थाखाय मा मुलि सारनाय जायो बेफोरखौ गासैखौबो बैसोरनो गोरों मानसिनिफ्राय सोंनानै लानांगौ आरो बैफोरखौ रोङाब्लानो बेफोरो गावखौनो गाव हमथानायनि जेंना जाहैबाय आरो दासान्दि हाजिरा मावग्राफोरनि होनाय दिन हाजिरानि बिबाङा जादों ओरैनो थामजौ बाजि आरो ब्रैजौ बाजि बिदिनो होसोयो आरो दा बांसिनानो सानसे आदाबेला मावबा जेनेबा नैजौ थामजि मोनगोन आरो बिदिनो सानसे मावोब्ला थामजौ ब्रैजौ ब्रैजौ बाजि बिदिनो गोबां रां मोनगोन आरो बिदिनो सानफायाव बिदिनो खामानि मावनानै हाजिरा मावनानै मोना आरो फाथो सुनाय हाजिराफोरावबो जेरै बजा हिसाब बजा हिसाब ओरैनो थाइसे बा थाइबा सोरनावबा बिदिनो होयो आरो दा बिदिनो गोबां सुनानै जिरनो ओरैनो पास्स' दुइस' बिदिनो हाहैयो आरो बिस बजा त्रिस बजा पन्सास बजा गाहाम सुनानै